सर्दी जुकाम में तो बहुत सी अच्छा से बीमारी घर घरेलू उपाय है जैसे कि दूध पहले दूध को गर्म कि किया जाता है दूध गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा हरदी मिलाकर ऊ चमच्च से घुला दिया जाता है घुला देने के जाने के बाद उसमें सर्दी हुए आदमी को पिलाया जाता है और पिलाने के बाद कुछ देर बाद देखा जाता है कि सर्दी रुका की नहीं और बहुत से घरेलू उपाय हैं जैसे कि पानी चीनी नमक डाल कर और मिलाया जाता है जिसमें मिलाकर अ और सर्दी वाले को पिलाया जाता है और जैसे कि तुलसी तुलसी का पत्ता होता है और पानी जो उसमें बूँद पानी को बूँद में डाल दिया जाता है तुलसी कुछ देर बाद उसमें छोड़ दिया जाता है छोड़ देने के बाद जैसे ही घुल जाता है तुलसी का पत्ता उसमें तो पानी को पीए पिया जाता है और पिया जाने के बाद भी बहुत सी उपाय है जैसे घरेलू ऊ नुस्खा जैसे स पानी नमक चीनी को मिलाया जाता है मिला देने के बाद पी भी पिया जाता है जैसे बहुत सी घरेलू उपाय है जैसे कि नहीं होता है तो रात को सोते वक्त समय में दूध का अथि मि रुमाल में भिगोकर माथा पर लगाया जाता है और सर्दी जुकाम बहुत आसानी से उतर जाती है और इसे घरेलू उपाय में बहुत सी अच्छा से काम खूब किया जाता है जैसे हरदी लहसुन और सब कुछ को अदरक हदरक को भी थकुच को चाय बनाया जाता है चाय में अदरक डाल दिया जाता है और अ चाय को पिया जाता है तो इसीलिए अदरक जैसे जुखाम को ठीक कर देता है और बहुत सी घरेलू नुस्खा है जो हमारे उपयोग में किया जाता है जैसे कि दूध में हल्दी डालकर रात को सोते समय पिया जाता है जैसे कि जुकाम उतर जाने के बाद भी अच्छा से घरेलू नुस्खा उपाय लगाया जाता है